हँ छठिक जे छै पाबनि जे दूर दूरसे अन्य राज्य अन्य देशसॅं अपना गाम आबैत छथि ओहिसभमे मनोरम दृश्य लागैया तकर बाद होलीके जे छै मालपुआ जे यऽ ओ जे खाइ छी ओकर अलग लागैया तकर बाद चौठिक जे चौरचन होइ छै ओहिमे ठीक लागैया बड़ा आनन्दित होइ छी तकर बाद कोशी महोत्सव मनबै छी बड़ा नीक कार्यक्रमसभ होइया अपना गाम महिषीमे उग्रतारा महोत्सव मनैया ओहिमे बड़ा आनन्दित होइ छी आ बड़ा तीन दिनके कार्यक्रम होइ छै बड़ा ओहिसॅं जे छै एमहर प्रफुल्लित रहैया लोकसभ देखैया जे अपना गाममे सांस्कृतिक कार्यक्रम आ बड़ा नीक बड़ा उग्रतारा महोत्सव ईसभ जे होइया आ सभसे मनोरम लागैया छठिक आ होलीक जी